बर' रावा भारत हादराव दाइनथि फारिलाइयाव गनायजानाय मोनसे राव बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन दि बर' रावाबो गुबुन रावफोरजों समान गनायथि जानाय मोनसे राव होननानै मानो होननानै बुङोबा दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि सारा भारतबर्ष हादरावहाय नैजिनैथा गुबुन गुबुन राव हारिफोरा भारतबर्षआव मोनसे बाहायजानाय राव हिसाबै गनायथिजायो थिग बेबायदिनो बेनि गेजेरावनो द'थि फारिलाइयाव गोलैनाय बर' रावाबो मोनसे होन्नानै आङो सानो आङो बेखौनो बुंनो सानबावो दि जेरै जोङो गुुबुन गुबुन हादरारिफोराव जोङो नुनो मोनो जेरै जार्मान राचिया जापान चाइना बिथांमोननि हादोरफोराव बिथांमोना गाव गावनि रावजोंनो गनायथि जानाय आरो सारा मुलुगावनो गनायजानाय मोनसे हादोर राव होननानै बिथांमोनहा गनायथि जायो आरो बेखौनो अफिसियेलि राव हिसाबैबो बेखौ बाहायनाय जायो जेरै लिरनाय हांखोफोरजों आरो सोलोंनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरावबो बिथांमोननि लिरनाय हांखोफोरजों नुयो थिग बेबादिनो जोंनि बर' रावाबो दायो दाइनथि फारिलाइयाव गोग्लैनाय हिसाबै जोंनि सारा भारतआवनो बेखौ गनायथि जानांगौ आरो समान होन्नानै आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि बर' रावा जोंनि आसाम हादोराव बाहायजानांगौ आरो मोनफ्रोमबो मावख'फोराव मावखुलिफोराव फोरमानलाइ हिसाबै गनायथि जानांगौ आरो मोनफ्रामबो अफिसियेल नि लिरनाय हांखोफोराव बर' रावा बाहागो मोनफा नांगौ बेजों लोगोसे जोंनि सोरगिदिं थानाय मावखुलिफोरनि साइनबर्द फरायसालिमाफोर गिदिर गिदिर मुलुग सोलोंसालि मावख' राव हिसाबै गनायजानांगौ आरो जोंनि ओनसोलफोराव जेब्लाबो जों बे गुबुनारि रावफोरजों लोगोसे बर' रावखौबो जोङो समान समानै लांफा नांगौ मानो होन्नानै बुंब्ला जोंनि बर' रावखौ भारत हादरनि दैदेनगिरिफोरानो दाइनथि फारिलाइयाव गनायथि होखाबाय जेब्ला जोंनि बर' रावाबो जोंनि भारतबर्षनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जेरै बाहायो बेबायदिनो

बाहायनो मोननांगोन आरो आङो बेखौनो रुजुयो जे जोंनि बर' रावा जेब्लाबो गुबुनारि रावफोरजों समान होन्नानै दिनै बर' हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु आसार खान्थि जानाय लोंनाय मिथिंगायारिजों मोनसे गोरोबनाय बर' हारि जोंनि बर' हारिखौ दिनै सारा मुलुगाव मिथियै गैया गासैजोंबो जों गनायथिजानाय मोनसे राव बेनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे बर'आ दाइनथि फारिलाइयाव गनायथि जाखानाय जेब्ला जोंनि आसार खान्थि हारिमु दारिमिन गासिबो जिहेतु जोंनि सारा बुहुमावनो गनायथिखानाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो बा राव हिसाबै जोङो मिथिजाखानाय हिसाबै जोंहा गावनि हांखो राव हारिमु दङ गासैखौबो जोङो गनायथिनानै लानो हागोन बेखायनो आं आसा खालामो जे बा आं बेखौनो रुजुयो जे गुबुनफोराबो गाव गावनि राव हारिमु दं जोंहाबो बे बादिनो बर'आ गावनि राव हांखो हारिमु दं बेनिखायनो आङो गुबुनारि आरो गुबुन हादोरारिफोरजों समान होन्नानै आं बेखौनो बुंनो हास्थायगोन मानो होन्नानै बुङोबा जोंनि जानाय लोंनाय थानाय रायज्लायनाय रावफोरा जेरै गुबुन रावफोरा बाहायो जोंनि आसाम हादोराव थानाय गासैबो बर'फोराबो बेखौ बाहायो आरो जों गुबुन गुबुन हादोरसाफोरावबो जों बेखौहाय बाहायनाय जायो बेनिखायनो आसा खालामो जे आरो आङो बेखौनो गनायथि मोनगोन आरो आं बेखौनो रुजुनो सानो